हा मां पसंदि कंदुमि कि बैंकिंग जा कागज़ात असांखे असांजी लोकल लैंग्वेज में मिलनि इन सां बैंकिंग में ॾाढो इज़ाफ़ो थींदो छो कि असां जेका पढ़ियल आहियूं असां अंग्रेजी बि सम्झूं था हिंदी बि सम्झूं था लेकिन असांजे आसे पासे वारा बि अहिड़ा आहिनि जीअं असांजे घर वारा असांजी माता साहिब वग़ैरह जेका न ओतिरो पढ़ियल आहिनि लेकिन अगरि हुननि खे पंहिंजी लैंग्वेज में लोकल लैंग्वेज में इहो मिले थो त उन्हनि खे बि बैंक जो कम करण में ॾाढो आसानी थींदी उन्हनि खे समुझ में ईंदो कि इन फ़ॉम में छा लिखियलु आहे ॾाढा बार असांखे फ़ॉम्स में छा लिखियल हूंदो आहे उहो समुझ में न ईंदो आहे अगरि लोकल लैंग्वेज में हूंदा त असांखे उनजो ॾाढो फ़ाइदो मिलंदो